जी हाँ मैं आप को मेरे परिवार और दोस्तों के बारे में बता सकता हूँ जी हाँ मेरा परिवार एक छोटा परिवार है उस में मैं मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन शामिल हैं हमारा परिवार एक बहुत छोटा परिवार है जिस में हम छः लोग हैं और हम छः भी आपस में एक दोस्तों के तरह रह सकते हैं और मैं मेरे दोस्तों के बारे में भी बता सकता हूँ मेरे वर्तमान में तीन दोस्त हैं और तीनों अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों से संपर्क रखते हैं तीनों का जो क्षेत्र है वह अलग अलग है एक दोस्त हरियाणा से है उसने मुझे हरियाणवी भाषा सिखाई है एक दोस्त मेरा पंजाब से जो की बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है वह दोस्त मेरा पंजाब में होने वाले समस्ठ क्षेत्र के प्रोग्रामों के बारे में बताता रहता है एक दोस्त मेरा यू पी से वह हमेशा लड़ाई दंगों के बारे में बताता है